हैलो हैलो मां कमला चंचलाणी ॻाल्हाइ रही आहियां जय झूलेलाल मां स चवणु थी चाहियां की मुंहिंजो ऐं न तव्हां अकाउंटेंट साहिब था ॻाल्हायो न रतन लाल भाटिया मां चवणु थी चाहियां त मुंहिंजो जेको इनकम सां संबंधित मुंहिंजो जेको पे फिक्सेशन जो आहे उहो मुंहिंजो अञा ताईं लॻो ई न आहे छो जो मूंखे इनकम टैक्स जो फॉर्म बि भरिणो आहे हींअर त उहा सॼी मूंखे खपंदी उन जी डिटेल वग़ैरह ऐं इन जे बारे में मां छा थी करे सघां

तव्हांजो हा तव्हांजो घणो घणो शुक्र गुज़ारु तव्हां मूंखे एॾी ॼाण ॾिनी आहे ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻो इन ॻाल्हि जो की तव्हां एॾा मददगारु आहियो मूंखे कंहिं ॿुधायो की अकाउंटेंट रतन लाल भाटिया आहिनि उहे तव्हांजी पूरी मदद कंदा त हाणे मूंखे इहो बि ॿुधायो त इहा सॼा जेको आहे मां विचूर उहो जेको मूंखे लिखित में आहे कहिड़ी ऑफ़िस खां मिलंदो या मां तव्हां सां मिली सघां थी इन जे बाबति अछा न तव्हांजी घणी घणी शुक्र गुज़ारु आहियां जय झूलेलाल